में शैह्र रौह्न्नी बिजली उप्पर डिपैंड होन्ने आं क्योंकि हून नलका आई गेआ ते पानी मोटरां चाढ़नियां न मोटर लानी ऐ पा बिजली होग ते मोटर लग्गग ते पानी चढ़ग अगर किचन च जाना रसोई आह्ले पास्सै जाना ऐ ते कुदै चट्टनी बनानी जां मसाला कुट्टना कुदै मिक्सी च कुट्टना जां ग्राइंड करना जां लस्सी बी बनानी अज्जकल बच्चे हत्थें बनाई दी पींदे नि ओह् बी मिक्सी च ई बनाइयै देओ अज्जकल मिक्सी फटोफट्ट कम्म होई जंदा बिजली मतलब सब कुछ बिजली उप्पर ही डिपैंड होई गेदा ऐ हर चीज़ बिजली हून कपड़े धोने न लाओ मशीन फटोफट्ट धोई जंदे कपड़े ते इ'यां बिजली नेईं होऐ ते सारा कम्म रुकी जंदा हां इयां में इक आफशन अपना रक्खे दा इनवटर ते रक्खे दा पर इन इनवटर उप्पर इयो पक्खा चलग इक अद्धा ते लाइट चलग कम्म थोह्ड़े होने न कम्म ते बिजली आह्ग ते कम्म होने न पैह्ले साढ़ै उयां बड़ी बिजली जंदी ही हून थोहड़ी घट्ट जंदी ऐ अमां ऐ ते मैं मतलब बिजली उप्पर ई डिपैंड ऐ डिपैंड बी होना होना ही पौना क्योंकि सारे कम्म अस हून अज्जकल हत्थां करदियां नि जनानियां अज्जकल कुड़ियां न उ'नेंगी मशीनां चाहि्दियां ते बिजली होग ते मशीनां चलनगियां ते इ'यां कुत्थैं कुत्थै करने कम्म रौह्न इ'यां बैठी दियां बेही रौंह्दियां फेर बजारा मंगोआई लैन्ने आं बजारा खाई लैन्ने आं हत्था नि करना किश बी बिजली उप्पर गै डिपैंड होई गेदियां न में बी बिजली उप्पर ही डिपैंड हा फेर